कहलहुॅं हिनका होटल पर मछली रोटी होत आरो चिकेनो आर हय

अच्छा आरो चाबलके साथमे एथियो आर दै छियै सलादो आर सलाद हँ आरो चाबलके साथमे दालि भात आ भुजियो आर दै छथिन अचारो आर

अच्छा खस्सीके

चावल दै देथिन आ घरके लिए पैको कऽ देथिन ठीक आओर आरो ओहिमे की की छनि हिनका होटलमे

आ गुलाब जामुन आर कैसे छै किलो स्पॉन्ज आर हिनका दोकानमे छनि गुलाब जामुन आर ओ दै देथिन एक किलो अच्छा ओ लस्सियो बाला छो एगो जे आबै छै मिललका ओ नहि एगो आबै नहि छै मिललका जे रसगुल्ला हँ ओ कैसे छो

ठीक

हँ सदा भोजन दोसर आद हँ एक आदमी एक आदमी अलग से खयतै हँ ठीक छै आओर भुजलका मछलियो होत हिनका दोकान हँ ओ कैसे दै छथिन ठीक ओ दए देथिन दुइए गो पीस जादा की करबै लै कऽ आरो किछु बहुत छै तऽ ओतना अथी रहतै खाए बाला तब ने ठीक चारि पॉंच आदमी छै ओकरे लगाए देथिन आए रहलियै हन खाइके लिए